हँ कि हालचाल छै यौ हँ कहलहुँ अथी कहलहुँ जे अहाँके अहाँ ओतऽ कि कि भेराइटीके चावल छै

बढ़िआँमे जे कोन कोन हेतै कोन हेतै बढ़िआँ एहिसबमे हुँ हँ ओ ओहिमे ओहि ओहिमे जे छै कनि हमरा लम्बावला चाही ओहि लम्बावलामे कोन कोन क्वालिटीके बढ़िआँ हेतै हँ आओर ओहिमे छै गमक छै ओहिमे ओहि ओहि बहुतमे होइ छै जे अहाँके अथी छोट छोट अथी रहल खुद्दी जकाँ रहल ओ नहि ने कि कि कोना कि कोना अहाँ रेट लगेने छी आँ दोकानपर जे अएबै तऽ कनी रेट अहाँ कहबै ने कि रेटमे कि रेट अहाँ रखने छिए तऽ ओहि मोताबिक ने पइसा लऽ कऽ अएबै ए एगो रेट कहिऔ ने तहन ने ओहि मोताबिक ने अएबै तऽ ओ हमरा कनि हमरा कनि बहुत जरूरी अइ ओकर सत्तरि ओ ओहि ओहिमे किछु माइनस कऽ दिऔ ने कतऽ कखन तक अहाँ खोलने रहबै दोकान यौ भीड़ो छै ओतऽ किएक कियाकि हमरा कनि ओ विवाहदानमे बेसी बेसी कनि लेनाइ छै बोरा कतेक अँइ तऽ तऽ जेना जेना बरि अथी विवाहमे बरिआतीके लेल नया चावल अथी रहै छै ओहि ओहिमे अथी कोन कोन अइ घर घर अपना अपना घरसबमे खाइके लेल ओ तऽ केहनो देबै तऽ अथी चलेबुल छै मगर कनि विवाहदानमे जे लगै छै तऽ अहूँ अन्दाज करैत हेबै जे केहन केहन चावल लगै छै तऽ ओहि मोताबिक आँ तऽ ओकर कतेक कि कोना छै रेट सओ रुपैए यौ आओरठाम किछु रेट छै अहाँ किछु बतबै छिए यौ यौ किओ अप्पन माल कहै छै हमर माल दब अइ सब तऽ कहै छै फ्रेशे माल देब नीके माल देब यौ हम सब जगह मोलेलिए हँ सब सबके रेटमे अहाँके रेट कनि हाइ हाइ छै तेँ हम ई बात कहि रहल छी अहाँ अहाँ केओ केओ ई नहि कहै छै जे हमर समान दब अइ सब तऽ कहै छै नया क्वालिटीके नया क्वालिटीके देब तऽ ई देब तऽ ओ देब जखन हम जखन हम लऽ लेबै तकरबाद तकरबाद अहाँ आपस तऽ अहाँ नहि करबै ठीक ठीक छै ठीक छै